क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जायगायारि सल'नि सल'बाथानि मुंदांखा एबा गोदोनिफ्राय मिथिजाबोनाय होननानै बुङोब्ला जोंनो गोदो गोदाय आबै आबौ मोना खोन्थानाय बायदिब्ला मा होनो मोनलाय जोंनि बे दत'मा हालामा माय फाथो बेसर बायदि बायदि बाजारनि थाखाय एकदमबारे मुंदांखा होननानै जोंनो खोन्थायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि आबै आबौआ बेनि गेजेरजोंनो मा होनोमोनलाय सल'बाथा खोन्थाबोयोमोन बे सल'बाथाफोरा जोंनि गोसोआव गोसोखाङो बा जोंनि गोसोआव थाबोदों बेफोरबादि सल'फोरखौ जोंनो खोन्थानानै होयोमोन दा बेनि गेजेरावहायनो जों सोलोंनो हायोदि जों मिथिबोनो हायोदि बा जोंबो दा नुबाय आबै आंबो निफ्राय खोन्थाबोनाय जाथायफोरखौ नायनानै नंमारगौ बे एलेखाया बा बे जायगाया गोदो आबै आबौ बुंबोनाय सल'बाथा बायदि जों गोरोबफानानै बा सल'बाथा जों गोरोबफानानै फैफानाय बायदि जादोंमोन आरोखि बा थिग बे आरोबाव बेजोंनो लोगोसे जोंनि बे हालामावनो जेन'बा से हमनानै लादो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि बिफा बिथाङा समाजनि हारिनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै गोबांथार मावनानै बर' हारिनि थाखाय दिन्थिलांबाय दा बिथां खौ आरोबाव बे जोंनिनो बे हालामाव मा थुलुंगा फुरिआव बेनि गोथै सह'खौ फबनानै मानि बे जोंनि एरियानि बा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गेदेमा सुबुंनि मुंदांखा हिसाबै जोंनाव मा मोनदोंमोन लाय मिथिजानाय जायगा हिसाबै थाबाय आरोखि